नमस्ते मैम मैम जैसा जितना आपका जैसे कलर आप पेन्ट कराएँगे तो आप वो तो पेन्ट आपको ही देना है जैसा नीली कराना है या हरी कराना है या पीली कराना है तो मैम आपको पेन्ट देना है हमें तो मान लो मज़दूर आदमी हैं हम समझ लो हमें खाली दिहाड़ी हाँ जितना मैटीरियल आपको लगेगा मैम वो आपको ही देना पड़ेगा खाली हमा खाली कारीगरी मेरे पास रहेगी बस वो तो मैम हम कैसे बता सकते हैं मकान आपका है तो आपै बतइहो तो मकान नक्शा देख के बताएँगे मैम ये कैसे बता देंगे कि कैसे हमें पसंद है तुमको चूना मैम आदमी हमारे जो अब बहुत कम कराता है यही पुट्टी कराता है पहले पतली वाली चूना वाला ज़माना चला गया मैम और ये ये चूना वाला जो है ज़्यादातर वाइट चलता है मैम पहले तो वो तो मैम आपके ऊपर है जैसे हम सब तो खाली कारीगर हैं जैसे हमें तुम्हें परसंद आए गया नीला या काला जैसे कोई पीला तो वैसे काम कर देते हैं हम हाँ वाइट कलर नब्बे पर्सेंट वो मैम सबका तो वाइटे पसंद है ठीक है मैम बताना तो चले आएँगे पैसे का जो मैम हमारे सभी का दिहाड़ी सात सौ रुपैया है ही है जी कम मैम कम नहीं होगा अब बढ़े जाएगा कारीगर इस समय लेबर जो दिहाड़ी है लेबर जो जाता है हाथ हिला के वो लेता है पाँच सौ चार सौ ना आपके वहाँ जैसे दूरी है तो दसो बज सकत है नवो बज सकत है सुबह उधर पाँच बजे छुट्टी भी होगी दूरी के बहुत है जैसे आपका वहाँ अभी आलमबाग कृष्णा नगर जैसे जाना है तो यहाँ हमको कम से कम ट्रैफिक फँस गऍ तो कहो दुइ तीन घंटा ट्रैफ़िक में फँस जाई तो ओहे सब काम तो ओहे हिसाब हमको शाम को छुट्टी करना पड़ता है उसी हिसाब से मैम जैसे हम आपके वहाँ लेट आए तो एक घंटा बया आपके वहाँ शाम को लेट देर तक काम करेंगे जी बता तो रहे दिया मैम आपको आपको दिहाड़ी देना है ठीक है मैम नमस्ते मैम